गोंयान खूबश्यो सण आनी परबो मनयतात जशें की चवथ दिवाळी चवथीक आमी गणपतीचो एक मुर्ती घरान हाडटात तिका पुजेक लायता अशें आनी तिका पुजयता तिजें सेवा करतात ते मुर्तेची कांय लोक देड दिसांनी गणपती बुडयतात तर कांय लोक पांच दिसांनी काय लोक सात दिसांनी तर काय लोक णव दिसांनी सार्वजनीक गणपती आसतात सार्वजनीक जाग्यार चवथ मनयतात जशें की खंयचें असोशियेशन आसा खंयची कमिटी आसा ती चवथ सार्वजनीक मनयता थंय सर गणपती अकरा दीस आसता आनी देवळांनी जो गणपती पुजता तो चडसो एकवीस दीस आसता चवथ ही सगळ्यान धुमधाम इतून सारकी बोवान अशी मनयल्ली आसता गोंयान दुसरें म्हटल्यार ह्या वेळार घुमट आरती तरेतरेच्या आरती हेच्यो स्पर्धा आसता डांस आसता उपरांत गायनाची स्पर्धा आसता नाटकाची स्पर्धा आसता आनी लॉट्री लॉट्री दवरिल्ले आसता जे सार्वजनीक गणपती आसता देवळाचे गणपती आसता तांकां लॉट्री दवरिल्ले आसता ते जेन्ना सण चालू आसता तेन्ना नाटक आनी काय काय नाटक डांस सिंगींग हें सगळें आसता थंयसर